مجھے اگر کسی کتاب کا اقتباس جو پسندیدہ ہیں وہ یہ ہے کہ کتاب کا نام جو ہے داستانِ تاریخِ اردو جس کے مؤلفہ حامد حسن قادری ہیں اس میں اقتباس ہے قیامِ دہلی کے تعلق سے کہ غالباً اٹھارہ سو تیرہ عیسوی یا اٹھارہ سو چودہ عیسوی میں غالب آگرہ چھوڑ کر دہلی آ رہے ہیں اس لیے کہ نواب خلد آشیاں کو یکم ستمبر اٹھارہ سو چھیاسٹھ عیسوی کے خط میں لکھتے ہیں میں باون ترپن برس سے یہاں رہتا ہوں لیکن دہلی میں آخر عمر تک کوئی ذاتی مکان نہ بنایا مختلف محلوں میں کرائے کے مکانوں میں رہا رہا کیے سب سے آخر میں حکیم محمود خاں مرحوم کے مکان کے قریب مسجد کے عقب میں رہتے تھے اس مکان کے متعلق کسی کو لکھتے ہیں مسجد کے زیرِ سایہ ایک گھر بنا لیا ہے یہ بندے کمینے ہم سایہ خدا ہے اور یہ جو اقتباس یہ میرے سے متعلق اس لیے لگتا ہے کیوںکہ عموماً میں بھی چاہتا ہوں کہ مسجد گھر جو ہے مسجد کے آس پاس ہو تاکہ ٹائم کا بھی پتا چل سکے اور اذان کی آوازیں گھر تک آ سکیں یہ ساری چیزیں اس وجہ سے مجھے یہ جو اقتباس ہے نا اپنے سے تعلق لگتا ہے اس لیے مجھے یہ اقتباس بہت زیادہ پسندیدہ ہے